नमस्ते ज़मीन चाहिए घर बनाने के लिए हाँ मैं प्लाटिंग का काम करता हूँ ज़मीन आपको मिल जाएगी यह बताइए कि लखनऊ में ज़मीन आप कहाँ पर लेंगे कहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कहाँ पर आप लेना चाहते हैं ज़मीन ज़मीन देखिए हमारे पास जानकीपुरम में भी है और मुंशी पुलिया में भी है दबग्गा में भी है और इंजीनेरिंग कॉलेज के पास भी है तो कहाँ जान जानकीपुरम में कितने बाई कितने की देखिए हमारे पास सौ गज़ का प्लाट भी है दो सौ गज़ का भी है पाँच सौ गज़ का भी है एक हज़ार गज़ का भी प्लाट है और सब प्लाटों का अलग अलग रेट है तो कितने गज़ का आपको प्लाट चाहिए उसमें देखिए आपको लग जाएगा स्क्वायर फीट वैसे तो फ़िलहल जो वह स रेट चल रहा है वह पाँच हज़ार रुपये स्क्वायर फिट का रेट चल रहा है लेकिन अगर आप क्वांटिटी में लेंगे ज़मीन थोड़ी बड़ी लेंगे तो हम उसको आपको साढ़े चार हज़ार स्क्वायर फीट लगा देंगे अब आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए अब अपना बताइए कि आपको कितनी बड़ी ज़मीन चाहिए घर बनवाएँगे कि आप जी घर बारह सौ स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए तो भैया बारह सौ स्क्वायर फीट ज़मीन के लिए भाई पाँच ही हज़ार रुपये का रेट लगेगा कम से कम तीन हज़ार स्क्वायर फीट होती तो मैं एक बार आपका पाँच सौ का कम कराता लेकिन भैया पाँच हज़ार रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन आपको मिलेगी

नहीं इसमें कोई डिस्काउंट नहीं यह डिस्काउंट वाला रेट है मार्केट में ख़ुद ही ज़मीन का भाव आज कल इतना बढ़ गया है कि आदमी कहाँ से डिस्काउंट करेगा तुम खुद ही यह इतनी महँगी ज़मीन बेचने देखिए ऐसा है ना ज़मीन तो मैं आपको दे दूँगा आप एक बार ज़मीन आकर देख भी लीजिए देखने के बाद लेकिन बीच में हमारा कोई भी बदलाव नहीं होगा उम्मीद है कि आपकी बात रखने के लिए अन्त में दो चार सौ रुपये मतलब जितने भी आपकी ज़मीन पड़ेगी जितने भी उसकी लागत आएगी उसमें हज़ार पाँच सौ कम कर दूँ वह एक अलग बात है लेकिन मैं उसमें कम नहीं कर पाउँगा क्योंकि ज़मीन आलरेडी हमने बहुत ही यहाँ पर ली हुई है मतलब जिनकी ज़मीन है उन्होंने साफ़ मना किया है कि इससे नीचे वह नहीं बेचेंगे तो आप अपना देख लीजिए देखिए इसकी आप वहाँ पर जाकर कचरे कचेरी में जाकर नगर खसरा खासोनी सब उसमें नाम चढ़ा हुआ है वह पेपर मैं आपको सारे दे दूँगा पेपर आप सिर्फ़ पाँच मिनट पढ़ लीजिएगा चेक करने के बाद आप तब मेरे पास आइए ज़मीन मैं आपको दिखला देता हूँ ज़मीन कई कॉर्नर की भी ज़मीन है बीच की ज़मीन है जो आपको पसंद आए आप देख लीजिए क्योंकि हमारे पास ज़मीनों की बहुत बहुत जगह ज़मीनें हमारे पास हैं चारों तरफ़ आप जब देख लीजिए कि हाँ यह ज़मीन हाँ जिसमें कुछ आगे की ज़मीन है वह थोड़ी सी महँगी है कुछ पीछे की ज़मीन वह थोड़ी सस्ती है वह आप देखने से भी ठीक है हाँ उसमें यह एक बीस फीट की रोड भी है एक तीस फिट की भी रोड है आप आइए उसको देखिए फिर उसकी ज़मीन हम लोग लेना है देखिए सब काटा गया है आप आइए देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी आप आकर ज़रा देखिए आपसे बात करते हैं ठीक है